औ हेल' माबाहाय आङो न' लुनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो फाइखाना एटास ओमफ्राय माखासे डिजाइन खालामनांगौ रुम सिङाव ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय बिदिनो फ'ल्स सिलिं होनांगौ ओमफ्राय बिदिनो सेल्प एटास होनो नागिरदों दा दानि मारकेटआव बेसेबां बेसेबां थांगोन न' लुबा बेसेबां थांगोन डिजाइनआव बेसेबां थांगोन दा बेखौ एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन आङो बे माबा बालागाव एरियायाव लुनो नागिरदोंमोन आं

ओमफ्राय डिजाइनआवलाय बेसेबां थांगोन

बेखायनो एसे सोंहरनायबाय आं नोंनाव जेनेबा आइडिया नोंस्रा आइडिया दं नालाय

औ जाबाय दे